भारतांतलीं पांच राज्यां जीं आसा पांच स्टेटी ज्यो आसा तांचीं हांव आतां नांवां सांगतां गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात आनी मध्य प्रदेश